विवाहमे लोक कनिआँकेँ बेसीतर साड़ी दैत छथिन लेकिन एकर अतिरिक्तो जेवर दैत छथिन बेसीतर पायल दैत छथिन झुमका दैत छथिन ईसभ दैत छथिन कहिओ काल लोक हुनका मीठो मधुर दऽ दैत छथिन लेकिन दहेजके जतय तक गप छै तऽ सरकार जहिआसँ कनी शिकञ्जा कसलखिन यए टाइट भेलखिन यए तहिआसँ दहेज आब लोक लैतो यए तऽ चोरा नुका कऽ लै यए लेकिन बहुत खुलावलामे नहि लै यए